ہلو آپ اولا سے بول رہے ہیں ڈرائیور صاحب میں اپنے کیب بک کی تھی میں نے تو میں اس جگہ سے تھوڑا سا آگے آ گیا ہوں تو مہربانی ہوگی آپ تھوڑا سا آگے آ کر مجھے یہاں سے لے جائیں